जैसा कि मेरा रेलवे ग्रुप डी में मेरा इक्ज़ाम निकला था और उसके लिए फिजिकल के लिए हमें बुलाया भी गया था और फिजिकल के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत किए डेली दौड़ते थे दो तीन महीना लगभग दौड़ना पड़ा सुबह शाम मेहनत बहुत करना पड़ा और उसके लिए हमें बुलाया गया फिजिकल दौड़ने के लिए फिर गए हम दौड़ने हमारा दौड़ कर्नाटक में थी और वहाँ पर देखे काफ़ी बच्चे थे जो कि मेहनत कर रहे थे काफ़ी बच्चे दौड़ने आए थे कुछ का सेलेक्सन हुआ कुछ का नहीं हुआ और जैसा कि मेरा भी फिजिकल तो निकला दौड़ तो लिए कुछ टाइम में और हमें लगता था कि हम दौड़ भी पाएंगे जैसा कि हम दौड़ लिए लेकिन हमारे साथ अंत में ये हुआ कि अंत में एक लिश्ट आई जिस में मेरा नाम नहीं था तो मैं वो देख कर बहुत दुखी हुआ और इसके लिए हम कोई दिक्कत भी नहीं है आगे भी प्रयासरत हैं जैसा कि हम चाहते हैं मेरा कहीं ना कहीं हो पाएगा और उसी विभाग में मेरे एक एक दो मित्र भी थे गाँव के ही जो कि वो भी अच्छा किए और वो उनका हुआ क्योंकि वो अच्छा किए थे उनका नंबर भी अच्छा था और ऐसे ऐसे वो तो अब जॉब कर रहे हैं और हम अभी प्रयासरत हैं और वहाँ कर्नाटक से आते वक़्त एक एक मैंने एक दुर्घटना देखी थी जो कि रेल एक्सीडेंट था वहाँ पर एक आदमी जो अपने जीवन से परेशान हो गया था अब उसको क्या तकलीफ़ थी अब तो वही जानता होगा और आ के ट्रेन के आगे वो अपना अपने आप को जान दे दिया और जिसके लिए हम ने देखा तो बहुत तकलीफ़ हुई और अंदर अंदर से बहुत बुरा भी लगता है क्योंकि ऐसे लोग जो ये सब करते हैं तो उनको करना ये सब नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए माँ बाप ही तकलीफ़ में होते हैं उन लोग सोचते हैं कि ये हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो नहीं जानते कि वो माँ बाप पर क्या गुज़रती है और ऐसा नहीं करना चाहिए